मेरे परिवार में हम दो मियाँ बीवी हैं पति पत्नी उसके अलावा चार बच्चे हैं चार में दो बड़े बच्चे हैं जिनकी शादी हो गई है एक बालिका छोटी है और एक और जो उससे बड़ा एक लड़का है जो दो बच्चो जिनकी शादी हुई है उनकी एक एक पत्नियाँ हैं और दोनों को एक एक बच्चे भी हैं तो हम कुल दस अभी सदस्य हैं परिवार में इसके अलावा यदि अपने दोस्तों की यदि बात करूँ तो मेरा जो काफ़ी खास दोस्त है राम किशोर और एक दोस्त है बबलू तो मेरे जीवन के कई उतार चढ़ाव में ये मेरा सहयोग करते रहते हैं